جیسے كہ آپ كا سوال ہے مجھ سے كہ كیا میں نے سمائین كے سامنے گاتے ہوئے كوئی خوف یا گھبراہٹ كا تجربہ كیا ہے تو میں بتانا چاہوں گی كہ جب میں بہت چھوٹی تھی اور میں نے چلڈرنس ڈے پر پرفام كیا تھا تو میں میرا ایک پروگرام تھا جہاں پہ میں آڈیٹوریم میں اسٹیج پر سب كے سامنے گا رہی تھی وہاں پر بہت سارے بچے میرے كلاس میٹس میرے كلاس سینئرس اور میری پرنسپل اور ٹیچرس سبھی شامل تھے جہاں اسٹاف بھی شامل تھا اور اُس وقت مجھے گاتے ہوئے ہی بیچ میں بہت گھبراہٹ محسوس ہوئی بہت ہچک محسوس ہوئی جس سے كہ میں گھبرا گئی تھی اور میں نے گانا پانچ سكینڈ كے لیے روک دیا تھا كیوںكہ میں بھول چُكی تھی پر پھر میں نے جلد ہی جذباتوں پر قابو كیا اور میں نے یاد كیا كہ میں یہاں پر پرفامنس دینے آئی ہوں میں نے پھر اپنا گانا كانٹینیو كیا جاری ركھا اُس كے بعد میں نے اپنی پـوری پرفامنس ادا كی لیكن اُس كا وہ ایسا لمحہ ہے جو میں اپنی زندگی بھر یادگار ركھوں گی اور ہمیشہ اُسے اوور كم كرنے كی كوشش كروں گی